भारत में हिकु राज्य आहे उत्तराखंड उत्तराखंड में हरिद्वार हिकु धार्मिक स्थानु आहे हूअ मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मां सम्झा थो की हरिद्वार में लॻभॻि मां हर साल वेंदो आहियां मुंहिंजी उमिरि हाणे पंजहठि साल आहे त मां जॾहिं खां नंढो हूंदे खां ई मां पंजे छह साले खां ई मूंखे यादि आहे की मां पंहिंजे अ पिताजी माताजीअ सां गॾु वेंदो हुयसि ऐं हाणे मां पंहिंजे परिवार खे वठी वेंदो आहिंयां जंहिंमें मुंहिंजी ज़ाल ऐं मुंहिंजी धीअ आहे ऐं मुंहिंजा नाठी ऐं मुंहिंजो ॾोहिठो आहे त असां हर साल वेंदा आहिंयूं ऐं हुते गंगा जी में सनानु करण में मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे त गंगाजीअ सां गॾु हुते धार्मिक मंदिर ॾाढा आहिनि त मंदिरूनि में बि वञण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं उते खाइण जी बि मौज हूंदी आहे उते कचौडी ॾाढी सुठी मिलंदी आहे कचौडी खाईंदा आहियूं असां ऐं मिठाइनि में बि पूड़ियूं बि मिलंदियूं आहिनि ऐं सीरो मिलंदो आहे ऐं म मालपुआ मिलंदा आहिनि त चवण जो मतिलबु आहे की खाइण में बि पूड़ी भाॼीअ जी भाॼी में ॾाढो स्वादु ईंदो आहे या कचौड़ी सब्जीअ में बि ॾाढो स्वादु ईंदो आहे ऐं मिठाई में बि मालपुआ ऐं गुलाब जामुन ऐं सीरो हीअ सभु खाइण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे सिंधी व्यंजन मिलंदा आहिनि हिन जे अलावा मूंखे उते मसूरीअ में वञण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मसूरी हिकु हिल स्टेशन आहे जे पहाड़नि ते शहर ठहियल आहे ऐं तव्हां उते वेंदा त उते ॾाढो ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मसूरी पहाड़ ते आहे त उते थदी थदी हवा हलंदी आहे इवन मई जून में दिल्लीअ में ॾाढी गर्मी हूंदी आहे पर मसूरी त बिल्कुलु थदो हूंदो आहे त हिकु त असां हिन गर्मीअ खां बची सघंदा आहियूं ऐं ॿियो उते रौनक़ु मेलो ॾाढो हूंदो आहे हुते गन हिल ते वञो रोप वे ते वञी करे गन हिल ते वञो गन हिल तां वञी मसूरी पूरी ॾिसो त ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं शाम जे टाइम जॾहिं हुते लाइट़स बरंदियूं आहिनि त लाइटुनि में त शहर ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं उते सुठा सुठा होटल आहिनि खाइण पीअण जी बि ॾाढी मौज़ आहे ऐं शॉपिंग जो बि ॾाढो सुठो उते आहे त मूंखे उत्तराखंड में हरिद्वार ॾाढो वणंदो आहे मसूरी ॾाढी वणंदी आहे ऐं आसे पासे में अ ॿिया बि जॻहियूं आहिनि पर मूंखे मुंहिंजे हिसाब सां देहरादून बि ॾाढो सुठो शहर आहे पर मां सम्झा थो की मसूरी ऐं हरिद्वार बैस्ट आहिनि